हॅलो आं हां कोण उलयता काणकोणची पिका बद्दल म्हल्यार खंयची ती भाशा म्हूण खबर आसा तुमकां

फक्त काणकोणचेंच काय गोंयचे बी जाता हय बुकां आसा पूण किदें जाता सांग काणकोणची जाल्यार एक दोन आसतलीं बुकां पूण गोंयची जाल्यार दोन चार आसा चार पांच पूण तीं मात्शी पळोवची पडटलीं म्हाका तें काणकोणची तुमी केन्ना फ्री आसा तर हांव न्ही आतां आस मागीर पळोवन दवरतां आं आनी हय आनी तुमकां परत फोन करता मागीर तुमका फाल्यां नाल्यार पोरवां आपयतां जाता न्ही आनीक पीक म्हळ्यार शे शेताचेंच म्हळ्यार ताचे बद्दल हें बी जाय तुमकां म्हळ्यार कशें यें बीन नांगरता तशें तशें यें बी जायी काय फक्त यें आं आं जाता आं हां